पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने हमारे बाइक चलाने पर काफ़ी असर डाला है क्योंकि जे पहले के समय जब पेट्रोल की कीमतें इतनी बढी हुई नहीं थी जब हम हर छोटे मोटे काम काम के लिए भी बाइक से ही आया जाया करते थे और अब जब पेट्रोल की कीमते बढ़ गईं हैं तो वह हमारे बाइक पे काफ़ी असरदार हो गईं हैं अब हम कुछ भी किसी भी काम के लिए हम पैदल ही जाते हैं अब बाइक का उपयोग इतना पहले जैसा हम नहीं कर रहे है और मुझे लगता भी है कि ईंधन का जो अत्यधिक उपयोग है वह पर्य पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक हो गया है क्योंकि जो वायु प्रदूषण बहौत ज़्यादा अत्यधिक बढ़ रहा है और ये है जब हम घर से बाहर निकलते हैं और जब हम वायु के में आते हैं आ तब वायु के संबंध मे जब हम आते हैं तो ये हमारे सासों के ज़रिए हमारे शरीर को खोखला करता जा रहा है हर जना हर व्यक्ति बहौत ही जल्दी बीमार हो रहा है कभी किसी को खाँसी की समस्या है किसी को ज़ुकाम की समस्या है किसी को साँस की बीमारी हो रही है किसी के आँखों में समस्या है तो यह जो अब हद हर आए दिन जो लोगों को बीमारियाँ लग रही हैं तो ये हमारे पर्यावरण प्रदूषण के कारण ही लग रही हैं तो बढ़ पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने हमारे बाइक पर भी काफ़ी असर डाला है और जो ईंधन का अत्यधिक उपयोग हो रहा है ये हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक भी साबित हो रहा है